हां में हां हां वाई फाई यूज़ करना होन्नां अपने अपने अपने अपने फोनै बिच्च ते एह्दे बिच्च जेह्का मोबाइल डाटा जेह्का यूज़ हुंदा ते ऐ लेकिन ज्यादा यूज़ होंदा पर इतना कि इन्ना इन्ना बी यूज़ नी होंदा ऐ कि एह्दे बिच्च अस इक दिनै दा कोई डाटा यूज करना होन्नां कोई ज्यादा नी आखदा कोई तिन जी बी तिन जी बी जां तीन जी बी जां दो जी बी अस डेली दा यूज करने आं एह्दे च अस बड़ी सारी चीज़ां दिक्खने होन्ने आं मतलब कि यूट्यूब होई गेआ कि सोशल मीडिया बगैरा होई गेआ जियां मतलब कि न्यूज़ बगैरा होई गेइयां एह्दे च एह् चीज़ां बगैरा अस यूज एह्दी एह्दी गल्ला अस यूज करने होन्ने वाई फाई हां वाई फाई ते अज्जकल ते अस वाई फाई अपने साढ़े जेह्के स्मार्ट टी वी आई गेदे जियां अज्जकल ओह्दे बिच्च बी अस वाई फाई दा यूज़ करने होन्ने आं ते कोई बी जियां किश बी दिक्खना होऐ कोई बी जियां न्यूज होई गेइयां जां कोई मूवी होई गेई जां कोई सिंग गाने बगैरा सांग बगैरा वीडियो बगैरा किश बी दिक्खी होन अस ओह्दे कन्नै यूज करने होन्ने एह् जेह्का मोबाइल डाटा जेह्का एह् जेह्का वाई फाई जेह्का डाटा एह् अस डेली दा यूज़ करने होन्ने कोई दो सा लेइयै दो सा लेइयै कोई त्रै जी बी दा यूज़ होई गै होई गै होई गै होई गै जंदा ऐ पूरे दिन दा मेरा ऐक्पिरिंयस इयै ऐ कि एह्दे बिच्च बड़े सारे जगह् न जित्थें मतलब कि नेटवर्क दा थोह्ड़ा इशु बी आंदा ऐ कि जित्थें घट्ट नेटवर्क होंदा ते इ'यै कि हून साढ़े इद्धर जेह्का रियासी डिस्ट्रिक ऐ इत्थै साढ़ा नेटवर्क थोह्ड़ा ठीक ऐ मतलब कि अच्छी अच्छी स्पीड देई दिंदा एह्दे कन्नै साढ़ा इन्ना अस इन्ना अस इन्नी असेंगी इन्नी परेशानी नेईं आंदी ऐ ते